हॅलो हांव कचऱ्याच्या ऑफिसांसून उलयतां आमचो तें सायडीक नेबर आसा पय न्हू तेचो कचरोत वराना म्हण ती काडटा न्ही वटेन उडयता कचरो आमचे वटेन तें मास्सो तेंचो कसरो कलॅक्ट करा न्हू वास मारता कचऱ्याचो आनी सगल्या वाऱ्यान पडटा तो तुमची ड्युटी व्हरपाची न्हू कचरो तुमी व्हरपाचो पांच नंबर फाय झिरो सेवेन झिरो फाय निवाडे वासो म्हजे नांव अंजेली नायक

हावज नंबर फाय नॉट सेवेन प्लीज थँक्यू